पंज जनवरी उणिवीह सौ सतरि ॿारहं फेब्रुवरी उणिवीह सौ नवें सोरहां जून ॿ हज़ार ॿ वीह ऑगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं ॾह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार उणिवीह